आज के समय में देखा जाए तो समाचार पत्र में आर्थिक कालम में छोटे या कुटीर उद्योग कृषि को भी शामिल किया जाना चाहिए जैसे आपको मालूम होना चाहिए कोई भी उद्योग कृषि या कुटीर उद्योग इन सभी की जानकारी सभी लोगों को सही तरीके से नहीं होता है तो सही जानकारी होने के लिए समाचार पत्र में आर्थिक कालम में छोटे या कुटीर उद्योग कृषि को शामिल किया जाना चाहिए जानकारी जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए इस समाचार पत्र में शामिल होने से जिले राज्य देश सभी को जानकारी होगी अगर समाचार पत्र में शामिल होगा समाचार पत्र में शामिल होने से जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि लखनऊ जिले में आम की खेती मलिहाबाद में ज़्यादा होती है आम मलिहाबाद से दूसरे जिलों राज्यों में जाता है इसी तरीके से देखा जाए तो हर वर्ष या हर महीने की अलग अलग फसलें होती है इस समय देखा जाए जुलाई का महीना है इस समय धान की रोपाई हो रही है और अभी चार छः महीने बाद गेंहू की बुआई चालू होगी तो किसी किसी को तो ऐसा होता है कि जानकारी ही नहीं होती है कि किस समय कौन सा बीज बोना चाहिए तो समाचार पत्र में प्रकाशित होने पर जो जानकारियाँ लोगों को नहीं हैं वो भी जानकारियाँ होंगी जब ये जानकारियाँ होंगी तो सभी लोग सही टाइम सही चीज या कीटनाशक दवाएं या बीज डि ए पी यूरिया पोटास ये सही टाइम पर खेती में डाल सकते हैं जब उनको सही जानकारी होगी समाचार पत्र में छपने से देखा जाए तो जो भी लोग देखेंगे उनको जानकारी होगी तो सही फसल होगी तो सही मुनाफा भी लोगों को कि किसानों को होगा जब किसान का सही मुनाफा मिलेगा सही टाइम पे हर चीज जब रोपाई बुवाई करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा फायदा कब होगा जब समाचार पत्र में आर्थिक कालम में छोटे या कुटीर उद्योग कृषि को भी शामिल किया जाएगा तभी तो किसान का फायदा होगा और जब किसान का फायदा होगा तो देश का फायदा होगा क्योंकि किसान जब तक खेती नहीं करेगा या उद्योग नहीं करेगा तो फायदा कैसे होगा तो हम सभी लोगों को मिलकर ये आवाज उठानी है और अपने सभी समाचार पत्रों से ये आवाज उठानी है ये सभी समाचार पत्र भाई लोग आर्थिक मकालम में आर्थिक कालम में छोटे या कुटीर उद्योग कृषि को भी शामिल करें जिससे हम सभी किसानों का फायदा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा